बेलनि जी रेस ॾाढी खतरनाक़ हूंदी आहे बैल जे साम्हूं अगरि रेस न हूंदो आहे हुनजे साम्हूं अगरि कोई साम्हूं अची वञेसि न त हुनखे न ॾिसंदो आहे पोइ गाॾी हुजे ट्रक हुजे कार हुजे कुझु बि हुजे हो कंहिंखे न ॾिसंदा इनजो जंहिमहिल बैल लड़ंदा आहिनि ऐं जंहिंमहिल रेस लॻराइण साम्हूं कोई बि अचे ओ कंहिंखे न ॾिसंदा आहिनि ऐं सभु बैलनि जी रेस बि ॾिठी आहे बैल डुकंदा आहिनि न त इहे सम्झो अॻियां कोई बि अची वञे त हो न रुकजंदा आहिनि बैलनि जी ॾाढी रेस जेकि हूंदी आहे न दौड़ ॾाढी खतरनाक़ हूंदी आहे ओ बैल ईअं डुकन पिया बेल रेस करण पिया डुकनि पिया ई ॾाढी स्पीड ओ डुकनि पिया सम्झी विया त चारि पंज बैल हुया त हिकु बैल पोहता हुयो त उहो पहिरा टहले पियो वरी उअ पोएते थी वियो हिकु बैल अॻिते हली वियो जंहिंमहिल पोहची विया अधु कलाक खनि कलाक खनि लॻनि दौड़ में इहो पोयो वारो बैल आहे उहो हिकु नंबर अची वियो अॻियां उहो पास थी वियो और वरी असां विया बकरी जी लड़ाई ॾिसण बकरा लड़नि पिया हेठा त जीअं लड़नि पिया बकरा ल लड़े लड़ी जीअं सिंग सिंघनि सां लड़नि पिया हेठा भयंकर एॾे ओॾे एॾा वॾा वॾा बकरा लड़न पिया त विच में कोई हेठा ॿार अची वियो हेठा निकिरी विच में ॿार अची वियो त उन बि वीचारे खे ॿ टे सिंघ विंघ हयुसि त ॿार खे धक वक लॻे वीचारे खे त उनखे वरी वठी वियासीं हॉस्पिताल वठी वियासीं हस्पताल त हुते बठी बकरनि जी लड़ाई ख़तमु त वरी असां वियासीं मुर्गी ॾिसण मुर्गी जी लड़ाई मुर्गा मुर्गनि जी लड़ाई त मुर्गनि जी लड़ाई बि थी त होॾा सीटी ओॾे हुन सीटी वॼाई जीअं ई लड़ाई चालू थी स्पीड चालू थी ॾह पंद्राहं मिंट हो त लड़ाई थिए पई मुर्गनि जी बढ़िया लड़न पिया वेठा मुर्गा ॿई ॼणा लड़नि पिया वेठा मुर्गा सम्झी विया वरी हिकु मुर्गो अलाए छा थियो उॾामियो सिदे हिकु माण्हूअ जे घर छत में घुसियो त वरी असां वेठा पंद्राहं मिंट भई हेठि ईंदो भई वियो आहे मथे मज़ाक वेठो करे या कुझु थो करे मुर्गो वञे मूड कोन्हे या कुझु कोन्हे त उतां जीअं असां ॾह पंद्राहं मिंट वेठा हुआसीं पोइ ओ मुर्गो आयो ई न ओ हुते वरी ॾह पंद्राहं मिंट वेई वेई ताड़ी वॼाए रेस ख़तमु कयो पोइ हुननि माण्हुनि चयो भईया तव्हां वञो हाणे हिते हाणे खेल ख़तम आहे